हा मूंखे पंहिंजी रोटी पंहिंजो पंहिंजे हथ जी रोटी इलाही पसंदि आहे मतिलबु मां मूंखे लॻंदो आहे की मां जेका रोटी ठाहींदी आहियां मां जेको जेको बि कुकिंग जो जेको बि कमु कंदी आहियां मूंखे लॻंदो आहे मूंखे मूंखे इलाही सही ईंदो आहे मूंखे पंहिंजे हथ जी रोटी इला हीसही लॻंदी आ मूंखे हीअं लॻंदो आहे न की ॿिए कंहिंजे हथ खां त मूंखे पंहिंजे ई हथ जी रोटी सही लॻंदी आहे ओर मुंहिंजे घरवारनि खे बि इहो ई आहे त मुंहिंजे घरवारनि खे बि मांजा ही हथ जी रोटी सही लॻंदी आहे उहे चवंदा आहिनि ॿार बि मुंहिंजा चवंदा आहिनि नी की आप ई अच्छा खाना तव्हां ही रोटी सुठी ठाहींदा आहियो हिन करे मूंखे लॻंदो आहे न भई मूंखे जेको हुनर आहे न रोटीअ जो त मां सोचंदी आहियां ॿे कंहिंखे बि सभिनी के सेखारियां जीअं त अॼुकल्ह कड़ी चांवर थी विया कड़ी चांवर जॾहिं बि मां ठाईंदी आयां मुंहिंजे घरु सभु ख़ुशि थी वेंदा नी ओर मुंहिंजे घरु इलाही प्रेम सां रोटी खाईंदा नी सभु कुझु कोई ना नुकुर न कंदो आहे सभिनी खे ख़बर आ्हे त रोटी बढ़िया ठाहींदी आहे ओर रोटी मां सुठी बि ठाहींदी आहियां मूंखे लॻंदो आहे की हाणे मां रोटी बढ़िया ठाहियां थी त मुखे लॻंदो आ न कि मां जेका रोटी ठाहियां थी उहो मूंखे त पसंदि ई आहे मुंहिंजे घरवारनि खे बि पसंदि आहे मां चाहींदी आहियां की मां साम्हूं वारे खे बि कंहिंखे पसंदि ईंदी आहे त मां पंहिंजे हिसाब सां हुनखे बि ॿुधाए ईंदी आहियां जीअं मां अॼु कड़ी चांवर ठाहिया हआ असांयी पाड़ेवारी आई त मां उहो उन उनखे खारायोमासि उहा पुछे पई भाभी तां कड़ी चांवर कीअं ठाहिया अथव करे त मूंखे कोई पुछंदो आहे न मूंखे हुनखे सेखारण में बि सही लॻंदो आ्हे कि हा भई साम्हूं वारे खे बि मुंहिंजी हथ जी रोटी वणी करे मूंखां उहा पुछे पई मुंहिंजी पाड़ेवारी कि भाभी तव्हां अॼु कड़ी चांवर कीअं ठाहिया अथव सिंधी कड़ी मूंखे इलाही पसंदि आहे मां चओ पसंद त मुंहिंजे घरवारनि खे बि आहे लेकिन इहो आहे न की असां त प्रेम सां रोटी खाईंदा आहियूं कड़ी चांवर जंहिं ॾींहुं मुंहिंजे घरु ठहंदा नी ओर कोई बि भाॼी ठहिंदी आहे न मूंखे मुंहिंजे पस हथ जी पसंदि आहे ओर मूंखे लॻंदो आहे न की साम्हूं वारे खे खां मूंखे लॻंदो आ मुंजे घरवारा चवंदा आहिनि की तव्हां रोटी इलाही बढ़िया ठाहींदा आहियो त उहा माई मुखां पुछे पई रोटीअ में की तव्हां कड़ी चांवर कीअं ठाहींदा आहियो मां चयो ईअ सिंधी कड़ी असांजे सिंधियुनि जी फेमस आहे इलाही इलाही बढ़िया लॻंदी आहे हर को सिंधी हिन खे चांव सां खाईंदो आहे कड़ी चांवरनि में कड़ी बेसण जी ठहिंदी आहे मां ॿुधायोमासि हुन खे के सभु भाॼियूं पवंदियूं आहिनि कड़ीअ खे पहले बेसण खां भुञी वठिबो आहे थोरो तेल विझी करे तेल खे साड़े करे जीरो ओर राई विझी करे ओर बेसण खे भुञी करे ओर सभु भाडियूं विझबियूं आहिनि जंहिंमें तव्हां कुझु बि भाॼियूं विझी था सघो चाहे गोभी थी वई असां त मटर बि विझंदा आहियूं गोभी आलू भिंडी गुआर अॼुकल्ह त घणियूं सेहल भाडियूं आहिनि जेके सभु सभु भाडियूं पवंदियूं आहिनि पर मूंखे लॻंदो आहे सभु भाॼियूं पवण सां कड़ीअ में सवादु वरी अची वेंदो आहे मुंहिंजो घोठु चवंदो आहे की तू कड़ीअ में सभु भाॼियूं विझंदी कर असां खाईंदासीं त असांखे डिसी ॿार बि खाइण सिखंदा न इन करे मूंखे बि लॻंदो आहे त हा कड़ी में ॿार त हुअं भाॼियूं खाईंदा न आहिनि लेकिन लॻंदो आहे कड़ीअ में त सभु कोई सभु कुझु भाॼियूं खाई वठंदो आहे लेकिन कड़ी त मूंखे साम्हूं वारीअ मुंहिंजे पाड़ेवारी खे बि इलाही वणेसि पई हुअ मूंखां पुछे पई भाभी कड़ी कीअं ठाही अथव करे मां हुनखे कड़ीअ जी सॼी ॿुधाई मासि बेसण भुञी करे सब भाडियूं पवंदियूं आहिनि इमली पवंदी आहे हुन में खटी करण लाइ चांवरनि सां ई कड़ी खाइबी आहे फुलके सां सुठी न लॻंदी आहे हिन करे मूंखे त लॻंदो आहे भई कड़ी चांवर असां सिंधियुनि जा इलाही बढ़िया आहे नी हिन करे मां चवंदमि असां त कड़ी चांवर खाऊं था तव्हां बि कड़ी चांवर खाओ जय झूलेलाल